हमसब एक सिक्की पेन्टिंगके कलाकार छी अहाँ सिक्कीके जे मोन होइया से बना सकैत छी जैसेकि डलिया मौनी पथिया सब जैसे सब किछु मूर्ति कानक झुमका चूड़ी बहुत बिन्दिया सबकिछु बना सकैत छी ओहि सब बनबैके लेल पेपर चाही सबकिछु गंध चाही बड़ चीज सब किछु उसमे अहाँ सब यूज कयल जाइ छै ओहिसब जैसेकि फ्रेम ला कर फ्रेम फ्रेम आनि कऽ ओहिमे ओहिमे चिपकाएल जाइ छै ओहिके बाद अच्छी तरह सँ फ्रेमसँ बनाएल जाइ छै काटल जाइ हइ कैची लाके सही से डिजाइन बनाएल जाइ छै डिजाइन अच्छी जाइ छै जेनाकि अहाँ सभके अच्छा लागत जे खरीदै छै तेकरा अच्छा लगै छै जेना ऑर्डर दै छै तेना बनाएल जाइ छै जे ऑर्डर देल जाइ छै अहाँ जे ऑर्डर दू हम ओ बनाके अहाँके देब ओहिके बाद जे अहाँ हमरा कहब से हम बना देब पेन्टिंग बहुत एगो मिथिलामे सिलाइ मशीन छै ओहिसब सिलाइ मशीनके लेल अहाँ अनेक तरहके कपड़ाके अहाँ जे कहू से हम बना देब ब्लाउज पेटिकोट शर्ट पेंट सबकिछु बना सकै छी मिथिला मे एगो यहए चैल रहल छै